शीत रोस मणगणें ब्रिंजाल फ्राय बांगडे भाजलेले बांगडे तिसऱ्यांचें हुमण नुस्त्याचें चेटनी डोसा समोसा बटाटवडो भजी कटलेट पाव रोस आमलेट आमलेट पाव ढोकला वडा पाव मिर्च्यो पुरी पानी पुरी भेलपुरी शेवपुरी भजी चपात्यो तांतयां भुर्जी वडा कट कचोडी कटलेट सँडवीच पॅटीस रगडा पॅटीस सामोसा बॉम्बे भाजी पाव बन्स मस्का पाव फ्रायड रायस चिकन बटर चिकन विथ नान चिकन सामोसा चिकन वडा मस मशरूम सामोसा पेड दूद पेडा मावा रबडी रसगुल्ला गुलाब जामून कुंदा दोश बेबिंका दोदोल नेवरियो केक फ्रूट केक भाकरी रवा भाकरी रवा सुजी र गाजर हलवा तांतयां कडी कटलेट पाव डोसा सांबार इडली मेंदू वडा फ्रायड रायस गोबी मंचुरियन वेज मंचूरियन चिकन क्रिस्पी चिकन लॉलिपॉप चिकन विंग्स बर्गर पिझ्झा पास्ता सोया बीन सोया चंक्स दाल भाटी चुरमा लिट्टी छोक्का शोनदेश रेवडी छोले भटुरे पंजाबी छोले शेवपुरी

मटर पनीर पालक पनीर आलू का पराठा मेथी पराठा शेवयो

कस्टर्ड रॅड वेलवट केक ब्लॅक फॉरेस्ट तांदळाच्यो पिठाच्यो भजी तांदळाचे लाडू रव्या लाडू बेसना लाडू तिळाचे लाडू चिकी वेज बिर्यानी चिकन बिर्यानी मटन बिर्यानी मिश्टी धोय आयस्क्रीम अमूल आयस्क्रीम बटरस्कॉच चॉकलेट आयस्क्रीम पिस्ता आयस्क्रीम स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम मँगो आयस्क्रीम लस्सी पंजाबी लस्सी मँगो लस्सी चॉकलेट लस्सी फालोडा मिल्क शेक बनाना शेक पायनएप्पल शेक चिकू शेक मँगो शेक स्ट्रॉबॅरी शेक चॉकलेट शेक विथ आयस्क्रीम च्या दुदाच्या खुटीच्या कॉफी तंदुरी च्या गोडाची च्या ग्रीन टी मसालाच्या लिंबू सोडा लिंबू पाणी कोकम शरबत निरो काजूचो निरो

फेणी ओल्डमोंक विस्की हनी धय छास बटर मिल्क चिटकेची भाजी वालपापडी कॅबेज भाजी मुळ्या भाजी तांबडी भाजी घोसाळी भेंड्याची भाजी कारातें फ्राय बटाट फ्राय बटाटा भाजी वीथ पुरी नद्रू यकनी मुदूर पुलाव किशमीश पास्ता मशरूम चिली चिकन चिली गोबी चिली लेज चिप्स कुरकुरे बिस्कीट फिफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी हायड एंड सीक क्रॅकर्स लॉलिपॉप जलेबी फाफडा ढोकला कापूस कॉटन कँडी दही बल्ले जेम चिकन कबाब चिकन टिक्की कबाब तंदुरी चिकन कोकाकोला फांता लिमका स्टारबक्स फ्रेंच फ्रायज कापाचिनो ब्लॅक कॉफी किसान जॅम विथ चपाती मँगो जॅम एप्पल जॅम मिक्स फ्रूट जॅम मिक्स फ्रूट जूस मँगो जूस टेंडा कोकोनट नारल नाल्ला उदक पोहे फोव धवे फोव गोडाचे फोव दुदाचे फोव टिक रोसांतले फोव बटाट्या फोव हळदुळे फाव तांबडे फोव

मणा भाजी वालपापडी पणसा भाजी निरपणसाची कापां निरपणसा भाजी केळ्याचीं कापां सालाद केळ्याचे चिप्स लोणचें आम्याचें लोणचें लिंबूचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आमाड्याचें लोणचें आमेड्याची चेटणी भिमलांची कडी वर्ण दाळ खुटी दाळ वांटलेली दाळ कण्ण पंचखाद यें कितें गो तें कणगां उकडिल्ली कणगां काटे कणगां भाजलेली कणगां स्वीट पोटॅटो स्वीट कॉन गोबी मंचुरी स्ट्रीट स्टायल पोटेटो क्रिस्पी फ्राय चावचाव हक्का नुडल्स चिकन नुडल्स चिकन सूप नूर सूप वॅज सूप वॅजिटेबल सूप प्रावन्स फ्राय प्रावन्स चिली प्रावन्स चिली प्रावन्स कडी टोकयां कडी बांगड्याची कडी पापलेटाची कडी रेशाद बांगडो मोरयांची कडी मोरी फ्राय इस्वण मोडस मोडसो पोस्त बियर सान्नां सान्नां वीत चिकन कडी शाकोती चिकन शाकोती चिकन काफ्रॅल पाव पोळी उणें कात्र्या पाव लांब कांकणां बांस गोल भजी